हैलो ओला मैनेजर मां तव्हांजी कैब बुक कराई आहे ॾहीं जनवरीअ जो ऐं कैब तव्हांजी मूं मूं वटि न सुबुह अठें बजे अचणी हुई उहा साढे अठें बजे आई त हे क अधु कलाकु त मुंहिंजो हिते ई लेट थी वियो ॿियो तव्हांजो कैब जो ड्राइवर बि बढ़िया कान हुयो हुन जो उहे बिहे बिल्कुलु सही कान हुयो ऐं हुन एॾी लेट पियो हलाए गाॾी मुंहिंजो ग्यारह बजे टाइम हुयो पहुचणो त एयरपोर्ट हुन मूंखे साढे यारहें एयरपोर्ट पहुचाईं त हिन जे करे मुंहिंजी एयरपोर्ट जी फ्लाइट निकिरी मिस थी वई ऐं अर्जेंट मूंखे काथे पहुचणो हो त मां पहुची न सघियमि ऐं मूंखे इन जो का तव्हांखे मां कंप्लेन थी कयां पई और मूंखे इन जो हरजानो ॾियो मुंहिंजी एयरपोर्ट जी फ्लाइट जी टिकट वापसि कयो पूरा पैसा ऐं इन ॿियो जेको मां उन तव्हांजे ड्राइवर मूंखां पैसा ई पूरा वरिता हो ई मूंखे वापसि कयो ताकी मां पंहिंजो इहो अॻिते न थी सघे